तुसें सनाया कि तुस अपने घर देसी सरयां दी देसी सरयां दा तेल आपूं कड्ढदे हे तुस मिगी एह् सुनाओ तुस सरयां दी खेती बाड़ी कि'यां करदे हे ते कि'यां ओह् सरयां दा तेल तुस आपूं घर कड्ढदे हे अपना मतलव कि बगैर पैसे लाऐ दे सरयां दी खेती जेह्ड़ी ऐ एह् इक बड़ी गै शैल खेती होंदी ऐ इस्सी इ'यां जमीन खाली करो ते सरयां सूट्टी ओड़ो एह् तां बी होई जंदी ऐ बिच्च माल मवेशी चलदा रोऐ डंगर फिरदे रौंह्न सरयां जेह्ड़ी ऐ जम्मी जंदी ऐ सरयां जम्मने आस्तै फ्ही इस्सी हैल शैल लाना पौंदा गोआ लाओ खैद खाद लाओ ओह्दे कन्नै सरयां मठोंदीं ऐ फिर बड्डी होंदी फ्ही इस्सी दंदलें कन्नै बड्डदे फ्ही एह्दे कुन्नू लांदे फ्ही कुन्नू लाइयै इस्सी कुट्टदे कुट्टियै इस्सी फ्ही शट्टदे शट्टियै फ्ही तैलू गै सरयां बनदी ऐ तेलै वास्तै इस्सी बड़ा कम्म होंदा बनाने आस्तै फ्ही इस्सी कोह्लू होंदे देसी कोह्लू लाए दे होंदे देसी इक डंडा होंदा बड़ा बड्डा कोई छे फुट्ट लपेटदा उस्सी लेआंदे लोक जंगला कड्डियै जंगला कड्डियै उस्सी फ्ही म्यानियै कन्नै ते वासलै कन्नै उक्करदे उक्करियै फ्ही उस्सी इक घड़ी चाढना पौंदी ओह् साड़ियै दी घड़ी चढदी जां फ्ही कऊए दी घड़ी चढदी जां बंज्जै दी बी चढदी ऐ एह् घड़ियां चाढदे लोक उक्करियै उस्सी उक्करियै जेह्दे बिच्च कोई छे किल्लो सरयां आई जा छे किल्लो सरयां पाइयै फ्ही उस्सी लगदी लट्ठ कन्नै इक बेल हुंदी उस्सी बेल लांदे न फ्ही पिछुआं पानी लाओ उस्सी घराट चलन गल्ड लाना थल्लै फ्ही गल्ड लाइयै ओह् फिरदा घराटा आह्ला लेखा कोह्लू फिरदा ऐ फिरियै फ्ही उस्सी केह् होंदा फ्ही ओह् सरयां जेह्डी ऐ आपने आप प्योना शूरु होई जंदी द'ऊं द'ऊं फाडियां त्रै त्रै फाड़ियां ओह्दे बाद बी ओह् निक्का निक्का तेल तोपा तोपा चलना शूरू होई जंदा जेल्लै पूरी सरयां प्योई फ्ही तेल जेह्ड़ा शैल उंगली जिन्ना चलना शूरू होई जंदा ऐ ओह् चलदा चलदा दो तिन्न घैंटे लगदे न उत्थै त्रै घैंटे दे बाद एह् घानी जेह्ड़ी ऐ त्यार होई जंदी सरयां जेह्ड़ी ऐ तेल निकली जंदा तिन्न बट्टियां छे किल्लो सरयां लाग्गे ओह्दे बिच्च असें गी दो किल्लो तेल जेह्ड़ा ऐ ओह् असेंगी लब्भी जाना होर बड़ा प्योर तेल होंदा उस्सी तुस सिरे ई लाओ मालिश करो जो मर्जी करो बहुत अच्छा तेल होंदा होर खाने पीने आस्तै बड़ा सेह्तमंद बड़ी अच्छी सेह्त होंदा ऐ प्योर शुद्ध तेल आक्खदे इस्सी